टेबल टेनिस कैरम बोर्ड लूडो अजकल बड़ियां गेमां लेकिन जेह्ड़े बी ञ्यानें न ओह् जैदातर पसंद बैट बॉल ई करदे ऐ जां फुटबॉल करदे आं ते जां ते कैरम बोर्ड करदे ऐ आं साढ़े इद्धर दे ञ्यानें जैदातर बैट बॉल ई करदे आ पसंद करदे आं ते उं'दे कोलूं प्रेरणा लैंदे जेह्ड़े बड्डे क्रिकेट खेढदे ते कोल कि अस बी बड्डे होई गे ते बनचै ते कुसै देश दा नांऽ रोशन करचै ते जि'यां कि में तक्कना होन्ना साढ़ी गली बिच बड़े ञ्यानें बैट बॉल खेढदे आं निक्के निक्के ञ्यानें एड्डे बी बड्डे निं ऐं निक्के निक्के ञ्यानें इन्ना जेल्लै में उ'नें ई तक्कना होन्ना में खुश होई जन्ना होन्ना ते चलो यार खेढना ते बड़ी बड्डी चीज़ होंदी ऐ यार एह्दे कन्नै साढ़ा दमाग ठीक रौंह्दा शांत रौंह्दा असें कोई टेन्शन लैनी निं बंदे दी खेढना बी ऐ बचारें दिनें दे कोई इक दो घैंटा ते बंदा रिलैक्स होई जंदा बंदा आरामदायक होई जंदा यरो बंदा जिन्ने एह् न्याने न साढ़ी गली च खेढदे बैट बॉल ऐ ते में बी कदें कदें उंदे कन्नै खेढी पौन्ना होन्ना ते में बी कदें कदें में बी बड़ी मुश्कला कन्नै दमाग अपना थोह्ड़ा आराम देई लैन्ना होन्ना अपने दमाकै गी ते जि'यां बी आक्खो कोई चीज खेढो ओह् साढ़ा ध्यान गै ओह्कड़ी चीज़ां पर चली जंदा जित्थै कोई टैन्शन लै जो ते ओह् फिर ओह्कड़ी चीजै पर कोई अस निं कोई पंज छे म्हीनै ते निक्के निक्के ञ्यानें कन्नै थुहान्नूं पता ते ऐ ओह् साह्नूं बी मजा औंदा ते ञ्यानें दे बी मजा औंदा ते मजा औंदा ते किश ञ्यानें होर बी नमीं नमीं गेमां लेई औंदे कड्ढियै जिन्ना साढ़े इद्धर होंदा हा खो खो बी खेढदे केईं ञ्यानें निक्के निक्के ञ्यानें ते कोई कोई फुटबॉल बी खेढी लैंदे केईं ञ्यानें ओह्दे कन्नै की बंदा ठीक रौंह्दा इस बंदे दा स्टेमिना तेज होई जंदा ञ्यानें फुटबॉल खेढदे ते में बी उं'दे कन्नै उत्थै खेढी लैन्ना होन्ना ते में बी अपना टाईम पास करी लैन्ना होना

अग्गें ओह् फुटबॉल खेढदे ते में बी उं'दे कन्नै करी लैन्ना होना टाईम पास फिर ओह् दूऐ ञ्यानें आई जंदे बैट बॉल आह्ले आई जंदे खेढने ई जैदातर निक्के निक्के ञ्यानें आई जंदे सद्दने ई कि आ भइया यार बाह्र चलचै खेढने ई बैट बॉल गै खेढने में बी चल यार आया में बी में बी अपना टाईम पास करगा